जोंनावथ' मेसें बोथोराव आलु गायो ओमफ्राय बानलु लाफा धुनदिया मुला लाइ ओमफ्राय सेना खफि ओमफ्राय बिदिनो जोगोनार फोरबो गायो फोरला ओमफ्राय दैज्लाङाव गायो बिदिनो माइ ओमफ्राय दैज्लाङाव माइ गायो ओमफ्राय गोजां बोथोराव गायबाय बिदिनो थारुनफोरबो गायो थारुन ओमफ्राय बिदिखौ गायनायाव गोजां बोथोराव बेफोरखौ दिहुननाय जायो आरोखि ओमफ्राय दैज्लाङाव माइ थाइ दिहुनबाय बेनो ओमफ्राय